में अपना बी एस एफ दा फार्म भरेआ हा ते मिकी ओह्दे च मतलब कि मिकी जेह्ड़ा आर्मी शार्मी दा बड़ा शौक ऐ ठीक ऐ आर्मी दा मिकी इ'न्ना शौक ऐ कि मिकी चाहें तुस बार्डर उप्पर खडेरुड़ो मिकी उत्थै जाइयै में चांह्दी ही कि में आर्मी बिच्च आई जां ते में बार्डर उप्पर जाइयै ड्युटी करनी मजा हा मिकी मिगी शौक हा ते में केह् करना में दिन रात मैह्नत करनी रनिंग बास्तै दिन रात दोड़ लाने जाना सवेरे में चार बजे उट्ठना एह् मेरी सच्ची गल्ल ऐ सवेरे चार बजे उट्ठना में ते में अपने भ्राऽ मेरा भ्राऽ मेरा ने नेईं जंदा हा पर फिर बी आ'ऊं उसी अपने भ्राऽ गी फिर बी आ'ऊं उसी अपने कन्नै लेंदी ही बड़ी मुश्कलै लेंदी ही पर मेरा भ्राऽ हमेशां मेरे कन्नै हमेशां सैहयोग दिंदा हा मेरा हमेशां मेरी मदद करदा हा आ'ऊं उसी बोलदी ही चल मेरे कन्नै चली पौंदा हा बेशक्क उस थोह्ड़ा मता मिकी लुहाना पौंदा ल्हाना पौंदा हा ठोआलना पौंदा हा पर उसी आ'ऊं पूरा पूरा ठोआलदी ही ओह् मेरे कन्नै जंदा हा अस कम से कम बी इक घैंटा रनिंग करदे इक घैंटा बी नी डेढ घैंटा अस रनिंग करदे हे में किन्नी रनिंग करनी होंदी में भरे दा हा आर्मी दा फार्म ते मिकी सोलां सौ मीटर अट्ठ मैंटें बिच्च करनी होंदी अट्ठ मैंटे बिच्च असें करनी होंदी ही सोलां सौ मीटर ठीक ऐ ते अस रनिंग करने जंदे हे ते में मेरा भ्राऽ मेरे लेई मिकी हमेशां केह् करदा हा सपोर्ट करदा हा कि तू इ'न्ना करी सकनी इ'न्ना करी सकनी ओह ना मिकी बड़ा बड़ी मदद कीती उ'न्न मेरी कन्नै अट्ठ मैंट्ट बिच्च ओह् मिकी सोलां सौ मीटर कराईड़दा हा इयां मतलब रोज जाना असें रोज रनिंग करने बास्तै असें जाना ते असें रोज जाना शामी बेल्लै बी जंदे हे शामी छे बजे अस जंदे हे निकलदे हे घरा रनिंग करने अपने घरा शा लेइयै साढ़ा कोआर्टर न रेलवे स्टेशन धोड़ी उत्थैं धोड़ी जाना जद् कि अद्धा घैंटा लगदा पैदल टुरने बास्तै ते ओह् अस किन्ने मैंटे च कवर करदे हे पंदरां मैंट्ट च कवर करदे हे होर लगातार रनिंग करने लगातार अस अगर दौड़ लाने जंदे हे तां ओह्दे कन्नै अस अट्ठ मैंटे च कवर करदे हे पर जेह्ड़ी मेरी सोलां सौ मीटर रनिंग ही नां किश दिनें बाद में अपनी सोलां सौ मीटर रनिंग अट्ठ मैंट्ट बी नी लांदी ही आ'ऊं पंज मैंट्ट लांदी ही इ'न्ना स्हेई लग्गेआ मिकी मतलब कि बड़ा मजा औंदा हा चलने चुलने ई दौड़ने दुड़ने मेरा शौक शुरू शा लेइयै बचपन शा लेइयै बुड्डी होई आ'ऊं अज्ज दिन तकर मिकी दौड़ना बड़ा पसंद ऐ मेरा ऐम हा कि में आर्मी बिच्च जां पर कुछ हालात कुछ हालात बी नेई बंदे ने आपूं आपूं ठानी दी होऐ तां बंदा चली जंदा मेह्नत बी कीती दो नंबरें पिच्छुआं रेही बी गेई पर फ्ही बी कोई कुछ हासल नी होएआ हून ऐज बी निकली ई होंदा नी उमरै दे स्हाबै पर बंदा जंदा आर्मी बिच्च बा नेईं कोई फायदा नेईं होएआ सब कुछ खूह् खाते च गेआ कोई चार बजे उट्ठना कोई फायदा गै नी कोई छे बजे दौड़ना कोई फायदा गै नी ठीक ऐ जो किस्मत च लिखे दा उ'यै होना हून केह् करी सकनें ओह् ते भगवान ने जेह्ड़ा किश किसमत च लखाए दा उ'यै किश होई सकदा ओह्दे शा अलावा होर किश नी होई सकदा ठीक ऐ फ्ही राम राम जी